हलो एमेज़ॉन मूंखे हिकु नंढो सो स्कट खपे जंहिंजी लंबाई टीह इंच हुजे ऐं चौढ़ाई पंजतालीह इंच हुजे उहो मां ॻोले रही आहियां त महिरबानी करे तव्हां मूंखे ॿुधाईंदा रंग ब्लैक कलर हुजे कारो कलर हुजे ऐं वेल्वेट जो कपिड़ो हुजे अगरि तव्हांंखे इहा मौजूदगी हुजे त महिरबानी करे असांखे ज़रूरु ॿुधाइजो